असांजे भारत देश में घणाई अंधविश्वास आहिनि असांजे देश तरकी ॾाढी कई आहे माण्हू चंड ते पहुची विया आहिनि पर किनि माण्हुनि खे अंधविश्वासु अॼु बि आहे जीअं त ॿिली रस्तो कटे वञे थी लंघे वञे थी त कोन लंघणो आहे घर खां ॿाहिरि था वञू त अगरि छिक अचे थी हुन वक़्तु त न वञणो आहे घर खां ॿाहिरि अगरि घर खां निकरूं था त कोई पुठियां सॾु थो करे कंहिं शुभु कमु ते था वञू त न निकिरणो आहे थोरी देरि वेहणो आहे त अहिड़े नमूने भाई जीअं थालीअ में गिलासु पियो हुजे त उहो न रखणो आहे त उहो शुभु न आहे अहिड़े नमूने असांजे देश में माण्हू अहिड़े अंधविश्वास में विचुणी विया आहिनि अॼु बि एॾी साइंस तरकी करे रही आहे पर असांजो देश अञां ताईं अंधविश्वास ते हले थो